دہلی کا سیاسی منظرنامہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف مراحل سے گزرا ہے اور اس میں نمایاں تبدیلیاں انتظامی ڈھانچے اختیارات کی تقسیم اور مرکزی و مقامی حکومتوں کے تعلقات کے اعتبار سے آئی ہیں دہلی چونکہ بھارت کا دارالحکومت ہے اس لیے یہاں کا سیاسی نظام دیگر ریاستوں سے کچھ مختلف اور پیچیدہ ہے آزادی کے بعد دہلی کو ایک چیف کمیشنر صوبہ کا درجہ حاصل تھا جہاں براہ راست مرکز کی حکومت کا اختیار تھا انیس سو چھپن میں دہلی کو یونین ٹیریٹری قرار دیا گیا جس کا مطلب تھا کہ یہ مکمل ریاست نہیں بلکہ مرکزی حکومت کے تحت ایک انتظامی اکائی ہے انہترویں آئینی ترمیم کے تحت دہلی کو نیشنل کیپیٹل ٹیریٹری آف دہلی کا درجہ دیا گیا دہلی کا سیاسی مظرنامہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ جمہوری مگر اختیارات کے لحاظ سے پیچیدہ بنتا گیا ہے ایک طرف منتخب حکومت شہریوں کے ووٹس سے آتی ہے تو دوسری طرف کچھ کلیدی اختیارات اب بھی مرکز کے پاس ہیں دہلی میونسپل کارپوریشن شہری سہولیات کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتی ہے مگر اسے بھی سیاسی اختلافات اور فنڈنگ کے مسائل کا سامنا رہتا ہے